بہار میں بہت ساری جگہ ہے جہاں پر جو ہے ڈانس پرفامینس اور کومیڈی اور ہوتا ہے جہاں لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بہت سی جگہ پر لوگ جاتے ہیں زیادہ تعدات میں گھومنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور سب سے زیادہ جو ہے پٹنہ بھاگلپور ان سب جگہوں پر ہوتا ہے شو اسٹیج شو ہوتا ہے جہاں پر لوگ جو ہے ڈانس کرتے ہیں اور باہر سے بہت سارے لوگ دیکھ کر اس کا مزا لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں شوق سے اور وہاں پر کہیں پر جو ہے ناٹک کا پرفامینس ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اور اس کا اچھے سے آنند لیتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ کو اچھا لگنے لگتا ہے اسی لیے وہ ہر جگہ پر نہیں ہوتا ہے وہ کسی جگہ باہر باہر جگہ پر ہوتا ہے ڈانس پرفامینس وغیرہ اسٹیج شو لگتا ہے کامیڈی وغیرہ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے ناچتے ہیں گاتے ہیں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں جس کو اور سب لوگ ایک جگہ اکھٹا ہو کر دیکھتے ہیں اور اس کا مزا کرتے ہیں جس سے کہ اور سب کو آنند بھی ہوتا ہے اسی سے